हेलौ आं माबा ओइ सिमलानि आंनिया जगत बर' नामा नोंथाङा मा ओइ अह सारकोल अफिसार सार नामा अह आथसा आथसा आथसा आथसा आथसा आथसा आथसा आथसा मण्डलआ जोंनि आह आथसा आथसा आथसा आथसा आथसा नोंगौ ना सार औ जोंनिया माबा मण्डला माबा गोलैयो बै मा होनो राजेन मण्डल आमफ्राय आंहा माबा सार ओइ हाया मथामथि स्निजि बिघासो दं थारमाने बिमा बिफानि सम्फथि दा बिमा बिफा मानि बिफाया गैला थैलांबाय बिमा दं बुरै थारबाय दा हा हुआ बिदिनो बिसोरनि नामाव दङो दा आंनि नामाव खालामनो नांगौंमोन बोरै बोरै खालामनाया गाहाम नोंथाङा एडभाइस होगोन नामा

आथसा आथसा अह थारमानि बिमाया दङ बिफाया थैबाय नालाय आमफ्राय एसमालिया सोरजों जागोन अह अह अह अह अह अह

आथसा एसमालि जागोन ना होमबा दा बिदिनो खालामनांसिगोन ना मा आथसा आं नोंथांखौ गाबोन लोगो मोनगोन ना मोना सारकोल अफिसाव गाबोन थांगोन होमबा ओ नोंथांखौ लोगो हमनो दै

आथसा आथसा आथसा सा दे दे आं माबासोआव थांगोन बारथा सोआवनो सहैगोन आं नोंथांनाव दे दे दे दे दे